हमरा बिहारमे ज्यादातर हॉस्पिटलके स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब छै जैसेकि इहाँ यदि कोइ बड़ा बीमारीके इलाज करयके लेल जब कोइ जाइ छै तब यहाँ ठीकसँ ना देखै छै कहै छै कि सीधे पटना ले जाय छै दिल्ली ले जाय छै आओर यहाँ गरीब आदमीके पटना दिल्ली जायमे किछु खर्चा होइ छै जाहिमे ओसभ सक्षम नहि होइ छै इसभ चीजमे सरकारके देखयके चाही कि ओकरा सहीमे बीमारी बड़ा छै कि छोटा छै एहिसभ चीजके बहुत ही बारीकीसँ जाँच भी करयके चाही आओर एहिसभ चीजमे सरकारके इहाँ छोटे हॉस्पिटल छै चाहे सीतामढ़ी जब जाइ छै तभी अच्छासँ सन्तुष्ट कऽ के आगे भेजल जाइ छै कि इहाँके लोककेँ इतना डरा देल जाइ छै कि ओसभ आगे ना जाय लेल चाहै छै ओसभ इहेँ इतना फिजूलके खर्चा करा दै छै कि ओसभके हिम्मत नहि अलाउ करै छै आओर गाममे तऽ जानबे करै छी कि यहाँके स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय होइ छै आओर ओसभ की कहै छै